हैल्लो बस ठीक मड़ो तुस सनाओ हां हट्टी ऐं कुत्थे जाना हां सनाओ अच्छा हां हां वा मेरे कोल आह्ली पैह्ले बड़ा सीन ऐ मेरे कोल टैम नी ऐ मड़ो

तुस पैह्ले नी सनाया नेईं तां मैं सूट ने ना साम्भ दी बाकी आह्ले हां ओह् पेदे हे हां अच्छा अच्छा ते फिर हू'न ते मुश्कल होइया तुसें मैं मैं ते सी देऊड़दी वा हू'न बड़े अग्गे मैं बड़े साम्भुड़े दे ना मुश्कल ऐ तां शैल लाइनिंग आह्ला सूट ऐ जां सिम्पल सूट ऐ अच्छा सैमी स्टिचड ऐ तां ते इ'न्ना टैम नी लग्गना ऐ उ'दे च ठीक ऐ फिर तुस आओ लेइयै ठीक ऐ फिर अच्छा